औ बिकि ए आमफ्राय देग्लाय मा मा गायो माइफ्रालाय

आंबो माबा मा होनो रनजित माइब्रा माइसा बेफोरनो गायनो नागिरदों नै एब्रनो गायनांगौसोब्रा दैआनो माथो जाया दाबो सान्दुंबान दुङो माथो अखाबो हाया थिबसनाबो रज' जोबखाबाय दा नोंनियाबो आंनियाबो रज' जोबखाबाय राजोब्बाय गायनांगौसैल' गोदानाथ' गैया गोदानथ' गायनाय जायाखसै बेखौनो गायनायसै देग्लायबो औब्रा अखायानो हाया माथो दाबो नङाब्ला गायजागौसैमोन बेराथ लेटसो जानायसै माथो देग्लाय माइ गायनायफ्रा मारै जानांगौ जाखो अखाखौ नेबाय थानांगौ जायो आंबो बेखौनो गायनोसै जेबो गैया बेखौनो खुबैखाबाय बेखौनो गायनोसै औ थाब थाब गायाब्ला खामलाफ्राबो मोनलायाना औ बय औ बयबो गायसावब्ला मोनलाया माइफ्रा माबा खामलाफ्राखौनो ओंखायनो ओंखायनो फार्स्ट फार्स्ट गायनांगौ जायो फार्स्टआवनो औ मोजाङैनो दंखायो दा माइ गायनायफ्रा अनारखा औ औ औ दे